हैलो

हैलो

हँ बोलू न की कहै छी एहिसालके रिपोर्ट ई छै की मतलब बच्चा मे जेतना बच्चा जे इसकुलमे पढ़ै छै ओहिमे लगभग बढ़ोतरी होलै पिछला साल लगभग बारह सए जे विद्यार्थी रहलै उसमे लगभग एक डेढ़ सए लगभग डेढ़ सए अभी तेरह सए छब्बीस विद्यार्थी भऽ गेलै लगभग लड़का के संख्या रहलैय छओ सए छब्बीस अइ और लड़की के बाकी जे संख्या ओ लड़की के अइ आ बाकी रिपोर्ट जे मिड डे मील खाना ऊना के जे व्यवस्था रहलैय जे टिफिन मे देल जाइ छै तऽ टिफिन मे लगभग ओ व्यवस्था जे सूची बनल अइ कोन कोन दिन की खाना बनतै की खाना ना बनतै ऊही हिसाब से हमसब खाना ऊना खिलऽबै छियै पिलऽबै छियै ठीक है तऽ अहाँके हम जितना भी रिपोर्ट अइ ओ लिख के आ कोन कोन पर केकर केकर कहाँ कहाँ ड्यूटी छै खाना बनाबै मे कोन छै कोन टीचर कहाँ पढ़ै छै और केतना खर्चा भेलै खाना पीना के सब हम अहाँके रिपोर्ट हम अहाँके कले तक सबमिट कऽ देबै

जी हम अहाँके कलहे या परसू आके ई पूरा जेतना रिपोर्ट छै न सब हम अहाँकेॅं दे देब की है न है आज जेतना ईसब के लिख लै छी पूछ लै छी कहाँ कहाँ की काम भेलैय एकरबाद पूरा रिपोर्ट दे देब की हँ की आजे के दिन मे केतना लड़का आ रहल है कितना आ रहल अइ जेतना बच्चा विद्यार्थी सब है बटलै ऊटलै कितना बाकी है बचल है कितना बच्चा के कपड़ा के पैसा मिल गेलै कितना बच्चा के कपड़ा के पैसा न मिललै ओसब के जितना रिपोर्ट है अहाँकेॅं हम सब सौंप देब ठीक है मैम ठीक है जेतना भी रिपोर्ट है सब अहाँकेॅं मिल जायत हँ सब अच्छा चल रहल है बाकी कुछ कमी सब है बाकी जे कमी सब इसकुल मे चल रहल है ओकरा अहाँके हम एगो लेटर लिख के सारा जे समस्या यऽ से अहाँकेॅं भेज देब ठीक है मैम प्रणाम ठीक है मैम प्रणाम